पहले के तो आदमी खेत में काम करते थे जो लोग नहीं पढ़े लिखे रहते थे तो वे लोग खेत में काम करते थे पहले के लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते थे और जो लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वे बाहर कमाते थे औरतें घर में कूटती थीं पीसती थीं और घर में खाना बनाती थीं हर एक काम सैँतती थीं रखती थीं कितने अच्छे से काम करती थीं कितने अच्छे से पहले की औरत पहले परिवार चलाती थी और आदमी भी अच्छे से परिवार चलाते थे पहले तो बैल रहते थे हल जोतते थे आदमी बोझा कपार पर ढोते थे और लाइन से दमड़ी होती थी अब तो भाई सभी लोग पढ़े लिखे हो गए हैं चाहे औरत हो चाहे आदमी हो लड़की हो लड़का हो कोई भी सभी लोग शिक्षित हो गए हैं और अब अब ऐसा है कि जितना आदमी कर रहा है उतना औरत भी कर रही हैं औरत आदमी से कम नहीं है औरत भी पैसा कमाना पढ़ लिखकर सीख ली है कि पैसा कैसे कमाया जाता है आजकल तो पढ़ाई में दम है जो पढ़े लिखे लोग हैं या लड़की हो या लड़का दोनों बराबर हैं दोनों ही पैसा कमा रहे हैं हाँ लेकिन दोनों लोग का मिलती जुलती अच्छा विचार रहे तो दोनों लोग घर में भी काम कर सकते हैं और बाहर भी काम कर सकते हैं ऐसा नहीं कि औरत औरत रहे आदमी आदमी रहे यह तो अपना अपना विचार है अपना अच्छा व्यवहार है यदि अच्छा व्यवहार है तो दोनों लोग पढ़े लिखे हैं और इतनी महँगाई है दोनों लोग नहीं कमाएँगे तो बच्चों की पढ़ाई है बच्चों का पहरावा है कोई भी चीज़ बहुत महँगी लग रही है इसीलिए दोनों लोग का कमाना ज़रूरी हो गया है और दोनों लोग की पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी हो गई है लड़की हो या लड़का हो इनमें कोई फ़रक नहीं है लड़की भी पढ़ लिख ले तो अच्छा पैसा कमाने लगी लड़का भी पढ़ा लिखा है तो भी नहीं सरकारी नौकरी मिली तो प्राइवेट में भी कमा सकता है लेकिन अच्छा विचार रहेगा तब ऐसा नहीं कि विचार अच्छा नहीं रहे औरत को मारे पीटे या औरत उससे झगड़ा करे तब तो अच्छा नहीं लगेगा लेकिन दोनों का विचार अच्छा रहेगा तो उसका परिवार बहुत अच्छे से चलेगा बाहर भी कमाएँगे और घर में भी दोनों आदमी अपना काम कर लेंगे तो उन दोनों से घर परिवार बहुत अच्छे से चलेगा माँ बाप को कैसे रखना है बच्चों को कैसे पढ़ाना है परिवार के साथ कैसे रहना है यह दोनों लोग का विचार अच्छा रहेगा लड़का लड़की का विचार अच्छा रहेगा तो सभी परिवार का बहुत अच्छे से चलेगा और जब भाई व्यवहार ही अच्छा नहीं रहेगा तो कैसे परिवार चलेगा विचार ही नहीं अच्छा रहेगा विचार अच्छा रखना चाहिए लड़की लड़का में कोई फ़रक नहीं है आज के ज़माना में लड़की भी लड़का के बराबर पैसा कमा रही है जितनी लड़का मेहनत कर रहा है उतनी ही लड़की भी मेहनत कर रही है कोई से कोई नीचा नहीं है दोनों लोग बराबर हैं इसलिए दोनों लोग पैसा कमा रहे हैं और दोनों लोग घर चला रहे हैं अच्छे संस्कार रहना चाहिए माँ बाप का और ससुराल के लोग का भी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि लड़की को पढ़ा लिखाकर ससुराल में भेजो तो ससुराल वाले सोचते हैं नौकरी क्या करेगी यह घर में खाना बनाए घर में चूल्हा चौका करे यह कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़की को माँ बाप अच्छे से पैसा लगाकर पढ़ाएँ लिखाएँ तो ससुराल में जाकर चूल्हा चौका करे और खाना बनाए यह कोई ज़रूरी नहीं है वह लड़की घर में भी काम कर सकती है और उसका नौकरी करने का मन है तो उसको भी सहयोग देना चाहिए ससुराल के परिवार को उसको भी सहयोग देना चाहिए कि नहीं पढ़ी लिखी है शिक्षित है तो जब कमाना चाह रही है तो इसको उसमें कमाने दो ऐसा नहीं रोक नहीं लगानी चाहिए अच्छे विचार अच्छा व्यवहार रखना चाहिए लड़की हो या बहू दोनों के साथ एकसमान रखना चाहिए ऐसा नहीं कि लड़की के साथ लड़की जैसा व्यवहार बहू के साथ बहू जैसा व्यवहार ऐसा नहीं करना चाहिए दोनों के साथ एक ही व्यवहार करना चाहिए कि दोनों ही मेरी लड़की है बहू हो या लड़की हो दोनों मेरी ही है मेरे घर आई है मेरे लड़के के पास मेरी ही बहू है मेरी लड़की है उसके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए तभी घर अच्छे से चलेगा